میرا پسندیدہ ستارہ ڈوپلر ہے یہ بڑا سرخ بونے ستارے ہیں جو سورج سے تقریباً پچیس نوری سال دور ہیں یہ زمین کے لیے سب سے قریبی بڑے ستاروں میں سے ایک ہیں اور یہ ہمارے نظام شمسی میں بڑے ستاروں کے بارے میں سیکھنے کے لیے ایک بہترین ٹریکنگ ستارہ ہے ڈوپلر کا نام ایک آسٹریلیا کے ماہر فلکیات جوسف وان فرون ہوفر کے نام پر رکھا گیا ہے جنہوں نے اٹھارہ سو چودہ میں اسے دریافت کیا تھا یہ ایک بہت ہی فعال ستارہ ہے اور اس میں اکثر سورج کے مقابلے میں زیادہ روشنی پیدا کرنے کے لیے سورج کی سطح کے سو سے زیادہ چکر لگتے ہیں ڈوپلر بھی بہت ہی بیٹری ہے اور اس کی عمر تقریباً بلین سال ہے